जेना बिढ़नी काटै हइ तऽ बिढ़नी काटै हइ तऽ ओकरा बिढ़नी काटै हइ तऽ ओकरा ने से जेना हँसुए लगा दै छियै चाहे बहुत लोक झाड़ै छथिन तऽ झारिए दै छथिन तऽ छुटि जाइ हइ या मटिया तेल या मने मिरचाइ अथिके डाँट इएहसभ मने दूध लगबै छियै तऽ मने छुटि जाइ हइ दर्द कम भऽ जाइ हइ बिढ़नी काटै हइ तऽ तऽ एहि लऽ कऽ जेना मधुमक्खिए काटि लेलकै तऽ मधुमक्खिए काटि लेलकै तऽ मधुमक्खिएके उएह मटिया तेल धऽ दै छियै मटिया तेल लगा देली हँसुआ सटा देली अथी कोनो चीजमे नहि लगा देली तेले लगा देली तऽ मने दरद लरम भऽ जाइ लहर खतम भऽ जाइ हइ ताहि लऽ कऽ मने कोनो चीज काटै हइ तऽ उएहसभ कहै छै अथी प्रयोग करै छियै तऽ ठीक भऽ जाइ हइ या झड़ाइए देली जेना अथी हइ बिच्छिए अर काटि लेलकै तऽ झड़यली फुकयली तऽ ठीक भऽ गेलियै आ ओहोसँ भेल तऽ मटिया तेल लगा देली मटिया तेल लगा देली तऽ ठीक भऽ गेल दर्द लरम भऽ गेल लहर लरम भऽ गेल बुझलियै